ہیلو میم ان پبلک لائبریری سے بول رہی ہیں میم میں آپ سے آپ کی لائبریری سے فور بکس لے کے گئی تھی میں پندرہ دن لیٹ ہو گئی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ چارجز اس کا فائن کتنا ہو گیا ہوگا میرا ہاں اچھا ایک دن کا اچھا تین سو روپے فائن ہے اب آپ یہ بتائیں گی پیمنٹ آن لائن پے کر سکتی ہوں یا پھر کیش پیمنٹ دے سکتی ہوں اچھا کیش ہی کرنا پڑے گا اچھا اور یہ کتنی میں آ جاؤں گی آج کل آ جاؤں گی آپ اپنی ٹائمنگ بتائیے پانچ بجے تک ہے اور آپ یہ مجھے کنفرم ایڈریس کنفرم کریں گی آپ مجھے جی جی دریا گنج اوکے اور آپ ہے نا میری فور بکس لے کے گئی تھی میں آپ سے ایک اس میں ہندی کی ہے انگلش کی ہے میتھ ہے اور اردو ہے ہوں ہاں میں پیمنٹ کر دوں گی آپ کو آپ کیش پیمنٹ ہی کر دوں گی اگر کل آ جائوں گی ٹھیک ہے ہاں دن میں جب ہوں اوکے ٹھیک ہے چلیے اچھا اللہ حافظ